हालो

ना रे म्हाजी भुरगीं घाराच शिकतात रे तूं आनी कित्या घालोंक सोदता कोचींग सॅन्टरान भुरगें समज शीक भुरगें समज कोचींग घारा कडें शिकता जाल्यार कोचींग सॅन्टराची कितें गरज टाय्म वेस्ट तें चोय इस्को इस्कोलानीय तेंच शिकोयताय हांव म्हाज भुरग्या घालों सोदना थिंगां तूं घालों सोदता जाल्या सोर म्हाजी भुरगीं घारा शिकताय आनी तेंकां कितें नीव सोमोज शिकोंक जाय जाल्यार हांव तेका दुसरे भाशेचें शिकोवपाचेंय नाका म्हाका हय बट कितू हय बट म्हाका सांग कितली रे तेंची फीज इतलें शिकोयता जाल्यार कमी कांय आसचीना पंदरा म्हाका दिसना पंदरा म्हूण पन्नास पूण आसतोली कितें उलोयता रे हें इतलें सोगळें आहा जाल्या पंदरा म्हाका दिसना हां हय तोशें जाल्यार हांव येता सोमोज लॅस प्रायजान आसा जाल्यार हांव म्हाजे भुरग्यांक घालों सोदतोलें बट नाल्यार हांव घालचिना वोय आं ओके चोवया सोमोज लॅसांत ओयता जाल्यार ओके मेळया हाल्या